یہ کوشی ندی ہے اس میں ناؤ چلتا ہے بہت آدمی ڈر کے مارے نہیں جاتا ہے یہ وہم ہے ناؤ میں کوئی دقت نہیں ہے یہ بہت بڑا باغ ہے اس باغ میں کوئی جانور نہیں ہے باقی آدمی کہتا ہے کہ بھوت ہے باقی بھوت اوت کچھ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ یہ قبرستان ہے کہتا ہے قبرستان میں بھوت آتا ہے ڈر کے مارے نہیں جانا چاہتا وہ لوگ باقی یہ بھوت وغیرہ نہیں ہوتا اس میں ہم لوگ اس چیز کو وہم نہیں مانتے کہیں آنے جانے میں رات کو ڈر سا لگتا ہے باقی آدمی سے گھبراتا ہے باقی ہم لوگ اس سے نہیں گھبراتے ہیں نہیں گھبرانا چاہیے رات کو جانا بھی نہیں چاہیے اور قبرستان میں جو ہے آدمی جاتا تو ہے باقی گھبراتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے وہم وہم پالنا نہیں چاہیے نہ گھبرائے نہ وہم پالے بس